हांवें एक प्रोडक्ट घेतला साडी साडी एक परंपरा हिंदूंची परंपरा आसा आनी ते साडये बद्दल हांव इतली सांगूं तुमकां इतली बरी साडी इतली लग्नाक न्हेसपाची खंयच्या फंक्शनाक न्हेसपाची साडी आनी ताची एक तूं न्हेस आमी एक न्हेस ना जाल्यार एक भुरग्यांक विस्तीद शिवूंक मेळटा कितेंय कितेंय टॉप शिवूंक मेळटा कितेंय पूण इतली बरी एक साडये एक हें सांगत म्हणल्यार सांगूंक सुद्दां हें इतली बरी साडी हांवें ऑर्डर केल्ली साडी हय आनी ताका म्हणल्यार एक ती आमची परंपरा आसा खंय एक खंय लग्ना जावं बड्डे जावं खंय साडी न्हेसपाची पूण लोक आतां कितें करतात साडयेची हें हें घालता चुडीदार घालता आनीकी कसलेय ड्रेस घालता पूण आमच्या हिंदू धर्माची एक परंपरा आसा साडी न्हेसपाची पूण ती लोकांनी सगळी हें करून दवरल्या आनी हिंदू क्रिच्चन मुस्लीम तांचीच तेंच हे गा हें गाटली ती हें करून बांद धेंटली आनी तांचें एक हें तो ब्लॅक ताका कितें म्हणटा तें आनी तें घालपा तांकां तें हें जालां पूण हिंदू धर्माची एक साडी परंपरा आसा आनी ती ती म्हणल्यार एक सामकी साडये एक आतां आतां भुरगीं कितें करतात एक लग्न जालें एक भयणी लग्न जालें साडी न्हेसपाक सोदता तांकां एक भुरग्यां सामकी उमेद जाता साडी न्हेसपाची आनी साडी न्हेसपाचीं आसा तीं चुडीदार घालूंक सोदता पूण इतलीं तरणाटीं आसा न्हूं तीं भुरगीं तीं साडी न्हेसूंक सोदता आनी एक साडयेचो म्हणटा तो सामको एक हें आसता सामको सामको सामको हे हिंदू धर्माचो हें हें आसता सामको साडी न्हेसपाचो उमेद सामकी साडयेची आनी आनी हांवें घेतल्या ती साडी इतली बरी म्हाका सामकें ते साडयेचें सामकें कवतूक करूं दिसलें सामकी इतली साडी बरी आनी ती हांव आतां खंच्याय सणां हांव ती डिझायन सामको चकचकीत सामकी आनी बॅस्ट सामकें लेसीची आनी सामकी बरी आनी खंय वतना हांव तीच न्हेसून वतां आनी म्हाका ती इतली आवडटा आनी ते साडये बद्दल तुमकां इतलें हांवें सांगलां साडी म्हणटा ती हिंदू धर्माची एक परंपरा आसा